ہیلو جی آپ اولا کمپنی کے مینیجر بات کر رہے ہیں جی میں احسان میرا کوڈ ہے ون زیرو ٹو سکس جی مجھے دوستوں کے ساتھ مسوری جانا ہے اور میں یہاں سے دہلی بٹلہ ہاؤس سے ٹیکسی بک کر رہا ہوں تو مجھے دو ہزار روپے پے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے پلیز برائے مہربانی آپ میرے ساتھ رعایت کریں اور کچھ پیسے ان میں سے کم کروائیں جی پندرہ سو تک کروائیں جی سر شکریہ